कहाँ भागल जाइत छी हँ हेलो अरे भाइ अब

हँ हँ गाड़ी अहाँकेँ बनाबऽ के अइ सेल्फके तऽ ठीके होयत अहाँ गाड़ी लगा कऽ लगाउ हँ गाड़ीमे अहाँ बैसू हमर आदमी आबि रहल अइ खाना खाए गेल हँ खाना खा कए आएत तऽ अहाँके बना देत की कि खराबी अइ गाड़ीमे

आ सब बनि जयतै

ठीक छै ठीक छियै अहाँ बैसू हमर भोजन खाना खाए गेल छथि हँ जे काज ठीक करता मैकेनिक आओर अहाँकेँ सब चीज बनि जाएत अहाँकेँ हाँ खूब बढ़िआँ जकाँ बनि जयतै आहाँ अपने स्टाट कऽ कऽ चलेबै तऽ बुझि जयबै कि खराब बनलैया कि बढ़िआँ हँ सब बनि जाएत हँ हँ सब बनि जाएत हँ हँ ठीक छै हँ हँ आउ जल्दीसँ आउ हँ हँ आधा घण्टामे आएब तऽ आउ एहिठाम नम्बर सिस्टम चलि रहल छै तऽ ओहिमे पछुआएब नहि तऽ टाइम लागि जाएत हँ तऽ आउ जल्दीसँ आधा घण्टा कमे मे आउ लाइन लगा लिअ हँ हँ सब चीज भऽ जाएत लेकिन जल्दी आएब तखन ने दोसर गाड़ी आबि जाएत ओ नम्बर लगा देत अहाँ जल्दी आउ हँ हँ अच्छा खर्च जे लगतै से हम बता देब ने अहाँके ओ जोड़ि कऽ बता देब सब एहिठाम दू नम्बरक धन्धा नहि होइत छै एहिठाम सही धन्धा होइत छै अच्छा अन्दाज लगैया तब अन्दाजे हम केना एखन कहू बगैर लिस्ट बनाएब तहन पूर्णरूपे कहि देब अहाँकेँ सामनेमे बनत पाइप लागत आ बनत अहाँ देखि लेबै ओहि हिसाबसँ हँ हँ ठीके बात ओहि जङ बनते छै हम किआ अहाँके बेअन्दाजके कहि देब आब कहींँ कमे लगैया हँ तहन तऽ नहि होयबाके अइ हँ हँ आउ जल्दीसँ आउ बुझलहुँ जल्दीसँ अ हाँ आउ बुझलहुँ जेसब अहाँकेँ पार्ट गड़बड़ होयत तऽ अहाँ आउ एहि जङ सब चीज बनि जाएत आ जहन जाहि बेलामे स्टेयरिङ्ग पकड़ब तऽ खूब घुमान भऽ कऽ घर चलि जाएब बुझलहुँ हँ एकटा बचबोके लेने आएब लड़का अइ लड़काके लेने आएब बुझलहुँ रहत दू गोटे रहब तऽ बढ़िआँ रहत हँ ड्राइवरे लऽ कऽ आउ सबेरे आउ किएकि राति भऽ जाएत तऽ जाएमे असुविधा होयत अकेला रहब तऽ एहि लऽ कऽ अहाँ आउ आउ ठीक छै आउ अबैत छी अबैत छी अहाँ जल्दीसँ आउ

हँ आओर सब बस हँ हँ सब किछु धुआ अरे हँ यौ सब धोआ तोआ कऽ सब बढ़िआँ भऽ जाएत अहाँ चला कऽ देखबै तखन कहबै